ہلو ہاں سر سر میرے کو چاہیے تھا وینو گوپال ٹیمپل جانا تھا اس کا بتائیے نا کتنے سیٹ کی کا کتنا سیٹ کا کافی ہو بس سے کتنے سیٹ کی کافی کتنا سیٹ رہتا ہے اس میں اویلیبل بیٹھنے کے لئے

بتائے نا کتنا کاسٹ ہوتا اور اس کا کیا کیا پروسس ہے اس کا ادھر گولکنڈہ میں رہتا ہوں میرے کو ونیو گوپال ٹیمپل جا ہے

اوکے

اوکے سر

ہاں کارڈ ہے میرے پاس کارڈ سوائپ کا

جی بالکل بالکل جیسا آپ کتنا کلو میٹر رہتا ہے وہاں سے میرے پاس گھر کے پاس سے وہاں تک اچھا ٹھیک ہے اچھی بات ویلکم